दानिया आं खिनथाबावनोसै ना हमनाय सारनाय गुरनायफोरखौ फोरमायलांनोसै आं माबायदियै सारो गुरो बेफोरखौहाय ना सारनायफोराबो जोबोद खस्थ'यै सारो ना सारनायफोराना गासैबो जेखाय नांगौ खबाय नांगौ गासैबो जेखाय खबाय गैयाब्ला माने मुसारिफोर गामलाफोरजों बेफोरबायदि लानानै गासैबो बबेयाव ना दं बबेयाव ना गैया दबाफोराव नागिरबायनानै सारो जोङो जोबोद खस्थ'यै बेफोरखौ सारनानै मोनोबा बेफोरखोनो फाननानैहाय जों फिसाफोरखौ जाहोनो थाखाय नागिरबायो आरो दबा दबि बबे जायगायाव ना दं ना गैया बेफोरखौ आरो सारथावथाव जायगा गैयाब्ला जोङो दैमाफोराव दंग'फोराव बिलोफोराव नागिरबायो जेखायजों गुरो माने दै बोहैनाय दबा जायगा माबा दैमाफोराव माने सारजाया नालाय बेफोरखौ सारनो हायैखाय जोङो जेखाय लानानै माने गुरो आरोना दै दैमा बोहैनाय जायगाफोरावहाय जोबोद खस्थ'यै बेफोरबायदिनो हमो जोङो गासैबो बबेयाव मोनो बबेयाव मोन्थाव थाव जायगा बबेयाव मोनै बायदि जायगा बेफोरखौ नागिरनानै गुरो जोङो बेफोरखौ नागिरो दबा हाग्रा बबे जायगायाव ना थागोन बेफोरखौनो जोङो नागिरबायनानै सारो माने ना गुरनाय ना हमनाय खामानियाबो खामानिखा नालाय बेखौ जोङो खामानिफोरखौ गारनानैबाबो बेबो मोनसे खामानिसो नालाय बेफोरखौ गारनानै हमो नागिरो जों खस्थ'नो दबा दबि नागिरबायनानै बबे जायगाफोराव ना थाथावथाव बेफोरबायदियाव माने बबे दैमा दङ बेफोरबायदियाव नागिरै नागिरै गुरो गोजान जायगायावब्लाबो थांनानै नागिरहैयो जोङो नाफोरखौ गासैबो फारसेनिफ्रायनो जेखाय खबाय लानानै खदाल गासैबो गामब्ला बे खदालफोरखौ माने ना सारनायफोराव नांगौ जानानै फैयो नालाय दबा दबि माने हाखर हाला आलि जावनानै आलि थेनांगौ बेफोरखौ खदालफोरखौबो लाफानांगौ जायो आरो ना सारनाय जायगाफ्रावहाय थांबा बेनिखायनो ना सारखांनानै आरो जा मोनो बेफोरखौनो लानानै माने जों फानो आरोना फाननानैहाय बेफोरखौनो फिसा फिसौनो जाहोनो थाखाय जा मोनो बेफोरखौनो माइरं सेरसे सेरनै बायनानै जाहोनांगौ जाहैयो फिसाफोरनोबो गासैबो खस्थ' खालामनानैसो मोनखायो नालाय बेफोरखौनो उफाय गैयिआवहाय खामानि मोनै समफ्रावहाय जों बेफोरबायदिनो ना गुरो सारबाय बायो खस्थ' खालामनानै बिदिनो जायो आरो जोङो बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै जानायनि जानाय आरो मानसिनि भायग'फ्रानो दंनाय गैयि बिदिनो खासै नालाय जों बेफोरबायदिनो खस्थ' खालामनानै जानांगौ जायो आरो समनि गेजेराव खामानि हाजिरा मुजिरा मोनै टायमफ्रावहाय नाफोरखौनो मोनोखोमा होननानै नागिरनानै खस्थ' खालामनानै जानांगौ जानायखाय बेफोरबायदिनो खालामो जों दा आं मा बुंबावनो एसेनोसै